अंजी म्हाराज एह् म्हाराज दिक्खना बड़ा कम्म ऐ स्हेई ते कोई दिक्खी लैना दस्स पंदरां दिन लग्गी जाने ते उत्थें इक्क जगह असें कम्म लग्गे दा बख्शी नगर ते बड़ी बड्डी कोठी ऐ ते कोई चक्कर निं ऐ उन्ने एडवांस पैसे दित्ते दे होर कोई चक्कर निं ऐ उन्ने एडवांस पैसे देई ओड़दे बड़े ते उंदा कम्म थोह्ड़े छोड़ी सकदा उंदे ब्याह् ऐ नवंबर बिच कोठी पूरी करनी बाऽ ओह् चक्कर ओह् कोई गल्ल निं कोई एह् थुआढ़ा गै टारगेट ऐ ते थुआढ़ा बी कोई निं टाईम कड्ढियै कोठी बड़ी बड्डी तुसेंगी पता गै अज्जकल आं ओह् सारे लग्गे दे पंज छे बंदे लग्गे दे बड़ी बड्डी कोठी ऐ ते कम्म लग्गे दे सारे बंदे लटकाना निं ऐ थुआढ़ा बी टैम कड्ढि्यै करी ओड़ना कोई चक्कर निं ऐ एह् म्हाराज नेईं लैयो टेंशन कोई चक्कर निं ऐ कोई चक्कर निं ऐ करी ओड़दे कम्म सारें दे करी ओड़दे थुआढ़े ते थुआढ़े मेरी ते घर दी गल्ल ऐ ते पैसे दी गल्ल ही ते घर दी गल्ल ऐ साढ़ी थोह्ड़ी पैसे दी गल्ल ऐ कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं साढ़ी थुआढ़ी घर दी गल्ल ऐ कोई चक्कर निं सर जी कल्ल बंदा भेजियै करी ओड़गे आं ठीक ऐ ठीक ऐ भइया करी ओड़गे कोई चक्कर निं ऐ ओके